गुजरात गुजरात में पहिरीं खां वधीक डेवलपमेंट वधीक थी चुको आहे जि ऐं जाम ॼणनि खे फ़ाइदो थियो आहे इन रीते जीअं त गुजरात में सूरत में सोन पंहिंजे हीरे जो मार्केट आहे कपिड़े जो मार्केट आहे उनखां पोइ सौराष्ट्र में टाइल्स ई ठहंदा आहिनि उनजे करे माण्हुनि खे सुठो रोज़गार थो मिले इनखां पोइ गांधीधाम में हिते ॿाहिरां लकड़ो ईंदो आहे उन जंहिं में कटिंग करे ऐं रोज़गारु मिलंदो आहे ऐं गवर्मेंट खे पहिरीं खां वधीक फ़ाइदो आहे ऐं गवर्मेंट खे जीअं जीअं व भई आवक ईंदी रहंदी आहे त हू कुझु न कुझु नयूं इंडस्ट्रीअल ऐं पब्लिक खे ढेलम लाइ नौकरियूं ऐं अहिड़े नमूने कमु वधे पियो हिते ऐं इन इन रीते ई कमु हलंदो त अॻियां सभिनि खे सभिनि खे फ़ाइदो थींदो ऐं सुठी नौकरियूं मिलंदियूं ऐं सुठा कम थींदा हर हर साल गुजरात में पहिरी खां प पेर्यों ऐं हाणे में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे पहिरों धीरे धीरे लॻे पियो भई गुजरात में डवलपमेंट्स आहे हाणे घटि में घटि वीह पंटीह चालीह टका सतरि टका ताईं डवलपमेंट थी चुको आहे अञा वधे पियो पहिरीं रस्ता रस्ता जिते रस्तनि जी तकलीफ़ूं हूंदियूं पाणी जी तकलीफ़ूं हूंदियूं लाइट जी तकलीफ़ूं हूंदियूं हाणे उहे कान आहिनि के जे अञा उन्हनि खां धीरे धीरे वधंदो वेंदो